हॅलो लायट डिपा डिपार्मेंट म्हा हांयें दुकान घातलेलें आहा तेका म्हाका मातशें कनेक्शन जाय आशिल्लें तुमचो मनीस केन्ना येतलो तें मातशें सांग म्हाका आनी तें केन्ना घालता तें लायटीचें कनेक्शन दिता म्हाका तें मातशें म्हाका बेगीन जाय आशिल्लें आनी रोखडेंच जाल म्हाका दोन दिसांनी जाय आशिल्लें रोखडेंच जाता जाल्यार मातशें पळय